आंनि साननायाव बर' रावा गुबुन राव आरो हारिमुफोरजों गोहोम खालामजादों मानोना आं सानोजे जोंनि मानसिफ्रा एसे गोसोआनो बाराद्राय गुवार ओंखायनो गासिखौबो नाजावनानै लानो मोजां मोनो ओमफ्राय गोदान जे नुयो बेखौनो नाजावनो अब्लाबो रेडि थायो जेनेबा आल्दा रावानो हग बा हारिमुवानो हग बा गाननाय जोमनायानो हग बा जानाय लोंनायावनो हग गासिखौबो आं गुबुन हारि आरो गुबुन रावनिखौनो नाजावना लागोरो आरो जायनि थाखाय जोंना बर' राव एबा हारिमुवानो जोबनो जोब्लांनो बायदियानो जाहैबाय आरो जेनेबा जुदि जोंनि मानसियानो जुदि जोंनि रावखौ बा आरिमुखौ बाहायाब्ला सोरथो बाहायबावनो जोंनि थंनाय आबै आबौमोनहा बोराय बुरैफ्रा बिसोर रावखौ आरो आरिमुफोरखौ बाहायबोनायनि थाखाय जोंनि बिमा बिफाया मोन्थिबाय जोंनि बिमा बिफाया मोन्थिनायनि थाखाय जोंनिसिम सौफैबाय आरो दा जों जुदि गुबुन राव आरो आरिमुनिथिं बांसिनहाय एट्रेक जायो बा मायो बा बाराद्राय मालायनिखौ एक्सेप्ट खालामनानै लायो जोंनि हारिखौ जोंनि नेकस्ट जेनेरेसन आव माबानो हानाय नङा होनो हानाय नङा जायनि जाहोनाव बेनो जागोन जे बर' रावा जोबलांगोन बा गाग्लोबजागोन